रेहु मछली छै दू सए टका तीन सए टका बिकै छै जेहन मछली हइ छै बढ़िआँ सुन्दर हइ छै तऽ चारिओ सए टके किलो बिकै छै जे खायमे सुन्दर लागै छै एकटा हइ छै सिङ्गही मछरी हइ छै ओहो सुन्दरे लागै छै खायमे ओहो जादैए दाममे बिकै छै ओहो सही छै जे छोटका छोटका मछली आर हइ छै झिन्गुआ मछली हइ छै तऽ ओहो सए टके बिकै छै एकटा पोठी मछली होइ छै ओहो बिकै छै डेढ़ सए टका सए टके किलो एहने सभ बिकै छै खाय बला कऽ लिए तऽ जे मछली होइ छै बढ़िआँ मछली होइ छै तऽ अपन जे दाम मे होइ छै बेसियो कमो जेहन मछली रहै छै ओहन दाममे बिकै छै मलाह सभ पकड़ि कऽ अपन लाबै छै कहलक मालिक हे ई मछली छऽ ने ई पॉँच सए टके किलो होयतो बढ़िआँ मछली छियै बामी छियै ई पॉँच सए टके किलो हेतऽ तऽ ई लए हे ई बुआरी छियै हे ई ई दर हेतऽ छओ सए टके किलो तऽ ओहए लए ओहो अपन लए अपन खाय छै

कतली मछली ओहो बिकै छै छओ सए सात सए टके किलो मतलब ताजा मछली रहै छै तऽ बढ़िआँ दऽ दाम दै छै आ नइ कनिटा अथी भए जाए छै तऽ कम हइ छै जे खाय बला रहै छै ओ पैसा नहि देखै छै जे हइ छै मोन होइ छै से लए लै छै खाय छै फेर ओ पोठी मछली रहै छै गरीब गुरिया कऽ नहि मिलै छै तऽ पोठियो लए लै छै एको सए टके किलो डेढ़ो सए टके किलो हइबै गड़ै मछली छै ओहो बिकै छै सए टके किलो एकटा हइ छै ओ झिन्गबा मछली हइ छै ओहो बिकै छै सए टके किलो सँ तऽ कम नहि बिकै छै ओहो लोक लै छै अपन खाय छै बनबै छै स्वाद बुझै छै एकटा हइ छै रेबा मछली हइ छै ओहो सुन्दर होइ छै ओहो एहने तीन सए टके किलो बिकै छै आ डेरबा मछली हइ छै ओहो बिकै छै सए टके किलो ओहो बिकै छै आ नहि अथी भए गेल टाइम जेना अथी भए गेल मछली बहुत मारि कऽ लाबलकै नहि बिकै छै तऽ पचासो टके मे दए दै छै गइचा मछली होइ छै ओहो बिकै छै सए टके किलो अहिने ढेरिक मछली छै सिङ्गही मछली होइ छै ओहो बिकै छै पाँच सए टके किलो आओर तऽ मछली सभ ढेरिक होइ छै अपन खाय बला कऽ जेकरा चुआइस होइ छै जे मछली ओकरा पसन होइ छै ओ मछली सभमे से ओ मछली लै छै हमरा आरके तऽ दर देहातके लोग छियै दर देहातमे आब सिङ्गिये ने मुँगरियो मछली होइ छै ओ हो लोग लै छै तीन सए टके किलो ओहो मिलै छै इहए सभ लोग लै छै खाय छै हमरा आरकऽ दर देहातके लोग छियै इहए सभ खाय छै लै छै खरीदै छै लाबलक रोड पर चिकरि चिकरिके बेचलक मछली लेबऽ हउ मछली लेबऽ हउ लोग निकलिके हरौ कोन मछली छियो हे यौ कतरी छियै हे ओ की दर देबहऽ तऽ हे ओ लए ने तीने सए टके किलो दै छियऽ ओहो लोग लए लै छै एनाही पो पोखैर मऽ जाए छै निकलबाबै लए हउ मछली निकालऽ हम लेबै तऽ नहि पाँच सए टके किलो हेतऽ बढ़िआँ मछली छै कहलक दए निकालिके निकाललक नपैलक लेलक आएल तब अपन बनेलक धोलक खैलक अहिने छै मछली मछली सभकऽ दाम ओहिने हइ छै आ नहि जेकरा लै कऽ मोन होइ छै हम जाइ छियै ओतऽ टोटलका लग मछली मारै छै कुन मछली निकलतै डरही निकलै छै मछली तऽ ओकरो छै आब मनमना दाम ललक हँ पाँच सए टके किलो हेतऽ लेबहऽ तऽ लए नहि लेबहऽ तऽ जा तऽ लए छै लोग एराबा मछली हइ छै ओकरो तऽ ओहए दाम छै पाँच सए टका छओ सए टके किलो एकटा हइ छै कुन नाउ मछली होइ छै सिङ्गही एकटा एनहि कुनो मछली हइ छै ओहो मछली हइ छै तऽ ओहो लोक खाय छै ओहिसँ लोक कऽ दुःख दूर होइ छै आ नहि मछली खाय छै तऽ उहो महगे भावमे बिकै छै देहातमे तऽ सभसँ बेसी पोठिये मछली अन्तिममे पोठिये मछली खाय छै ओहए सभ लोक खाय छै ओहो पोठी मछली एक सए डेढ़ सए टके किलो सँ कम नहि दै छै हाँ मछली कम नहि दै छै जेना इच्छा होइ छै तेना लोक खाय छै